ہاں میں ایک میرے اپنے گروپ کے ساتھ دوڑی ہوں کیونکہ مجھے دوڑنا بہت پسند تھا اور میں دیکھتی بھی تھی کہ سب گروپ میں دوڑتے ہیں ہنسی مذاق کرتے ہیں دوڑتے دوڑتے اور کوئی تھک جاتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں مطلب کہ جو گروپ میں دوڑتے اس میں بہت مزہ آتا ہے میں نے یہ دیکھا تھا میں اس کو بہت میں نے کئی بار دیکھا تو میں نے اپنی فرینڈ سے بھی دوڑا میں نے اپنی فرینڈ سے بھی بولا کہ چلو ہم بھی گروپ میں دوڑتے ہیں تو انہوں نے پہلے تو منع کر دی جب میں نے بہت فورس کرا ان کو جب میں نے اس کو بہت فورس کرا کہ چلو دوڑتے ہیں تو وے مان گئے تو ہم جب ہم نے ایک دن رکھا مارننگ کا ٹائم تھا ہم دوڑنے کے لیے باہر نکلے تو دوڑتے دوڑتے میری ایک فرینڈ کی چپل ٹوٹ گئی ہم نے اس کے بہت ہم نے اس کا بہت مذاق اڑایا اور ایک تو دوڑتے دوڑتے ہوٹ پوٹ ہو گیا تھا ہم نے اس کا بھی بہت مذاق اڑایا ہمیں بہت مزہ آیا دوڑ لگانے میں اب ہم روز ڈیلی گروپ میں دوڑ لگاتے ہیں مارننگ میں جس سے ہمارا سواستھ بھی رہتے ہیں ہم ہمارا شریر سواستھ رہتا ہے اور ہم بہت مزہ آتا ہے گروپ میں دوڑنے میں